बोलू दीदी अहाँ बोलियौ ने हॅं अब की बोलै छी बतबू ने कपड़ा सिलेबै हॅं आ दू सए अढ़ाइ सए बच्चा छै सुनलियै हमरा कपड़ा बनबैलए छै आठ साल नओ साल दस सालके बच्चाके ठिके छै

अढ़ाइ सए नहि ने तब तऽ घटा लागि जेतै भैरि दिना धागा मशीन चलेनाइ मामूली गप छियै दीदी अहाँकेॅं तऽ कोनो सरकारके पैसा नहि आबै छै यौ अहाँ इसकुलके बच्चाके देबै तऽ अहाँकेॅं सरकारेके पैसा ने अयलै तब तऽ अहाँकेॅं पाँच सए लागत तऽ चारि सए लागत साढ़े तीन सए लागत

अच्छा आ अढ़ाइ सए बच्चा छै तऽ तबक्षभी हँ तब तऽ तब तऽ अढ़ाइ सएमे सीब देब अढ़ाइ सए बच्चा अहि ने तब बनबाए देब ठीक छै तब बनाए देब आओर आगू बढ़ू तब लेबै कतेक दिनमे हूँ हँ हँ पन्द्रह तारीक से तऽ ठीक छै एगो बच्चाके भेजबै तब ने ओकर जोख लए लेबै एगो एगो ढेरबा बच्चामेसे भेजू एगो जेन एगो लड़काके भेजू एगो लड़कीके भेजू तबे ने ओहि तरहसे बनतै अन्दाजे केना बना दियै हँ एगो दस सालके बच्चाके भेजू एगो आठ सालके बच्चाके भेजियौ एगो पाँच सालके भेजू हँ ठीक छै आधा पैसा लए लेब